अच्छा तां भई दिक्खो बड़े सारे लोग न्यूज़ सुनदे आ कोई स्पोर्टस दी न्यूज़ सुनदा कोई मतलब सैड न्यूज़ सुनदा कोई इलेक्शन दी न्यूज़ सुनदा कोई मतलब की बड़ी कोई ऑल इंडिया न्यूज़ सुनदा ते कोई मतलब की बगैरा बगैरा न्यूज़ सुनदे मेरी मनपसंद न्यूज़ स्पोर्टस दी भई स्रपोर्टस दे बिच अज्ज भई कुस रैसलिंग जीती अज्ज कुश्ती दंगल कुन जित्तेआ भई जूडो भई होर क्रिकेट क्रिकेट च कुनै जादै रन मारे कुनै जादै कोला फिफ्टी मारी कुनै जादै सैंचुरी मारियां भई केह्ड़ा प्लेयर अग्गें चला दा भई इयै नेहीं न्यूज़ में दिक्खाना की वालीबॉल दी टैम जेह्की साढ़ी उन्नै क्वालीफाई कीता जां नेईं कीता कबड्डी कबड्डी च केह्ड़ी टीम अग्गें चला दी ऐ कबड्डी च केह्ड़ा प्लेयर सारें कोला अग्गें चला दा की मसां केह्ड़ा प्लेयर सारें कोला जादा मतलब की तगड़ा खेल्लदा ऐ एह् ऐ ते भई में थाह्नूं गल्ल होर सनाना की क्योंकि मते सारे बारी रोहित शर्मा जां विराट कोहली गै न्यूज़ बिच छाहंदे की अज्ज कोहली नै सैंचुरी मारी अज्ज फिफ्टी मारी ते अज्ज एह् भी में भई इयै न्यूज़ सुनना पसंद करना होना की स्पोर्टस आह्ली न्यूज़ स्पोर्यस आह्ली न्यूज़ कोई बी होवै भई मतलब की रैसलिंग रनिंग स्पोर्टस रनिंग रनिंग दी न्यूज़ ऑल इंडिया न्यूज़ भई में सुनना होना स्पोर्टस दी रैसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई रैसलिंग जेह्ड़ी न्यूज़ एह्दे च केह् ट्रेंडिंग च चला दा इसलै रनिंग कार रेसिंग मोटो मोटो बाईकिंग दी रेसिंग की इसलै केह्ड़ा चला दा तगड़ा की एह् इयै नेहीं में सुनना होना